हल्लो हा ठीकु हा ॿुधायो दीदी मूंखे सूती कपिड़ो खपे मुड़ुस लाइ खपे मुड़ुस लाइ शर्ट या पैंट जो हुजे शर्ट जे शर्ट ठाहिण लाइ खपे हा सही रेंज ई हुजे ज्यादा महांगी बि न हुजे ठीकु ठीकु हुजे हा सौ रुपए वारी मीटर वारी ॿुधाइजो और डार्क कलर वारी न प्रिंट शर्ट में ॾेखारिजो प्रिंट शर्ट में हा हा हा नंढी चैक हले भले हा हा डार्क कलर में हुजे ठीकु आहे हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु हा